साढ़े ग्रांऽ बिच केह्ड़ियां केह्ड़ियां फसलां होंदियां न जेह्कियां असेंगी जादै फायदा दिंदियां होन उं'दे बारै ई तुसें ईं दस्सना अं'ऊ तां जि'यां के साढ़े स्यालै दिनें केह् होंदा साढ़े स्यालै दिनें जेह्की ऐ कनक लांदे न ते कनका दा बी बड़ा अच्छा रक्खे दा फायदा होंदा ऐ ते कनक अस इं'या बी खंदे बी है'न पूरा साल ओह्दे नै पुट्ठा लंगी जंदा पूरा साल असें राशन लैने दी कोई जरूरत निं पौंदी ऐ ते दूआ जि'यां फसल जि'यां साढ़े स्यालै सब्ज़ियां बी लांदे न गोभी होइया कड़म होइया ते एह् सब्ज़ियां स्यालै होई जंदियां ते एह् अगर लानियां तां कोई बी सब्जी बजारा जां कुतूं दा बी मार्केट बिच्चा आह्नने दी कोई जरूरत निं पौंदी ऐ ते बड़ा फायदा होंदा ते त्रीया जि'यां सनांऽ तुसेंगी साढ़े टमाटर लांदे ओह् लांदे जेह्ड़े तां जून जुलाई बिच टमाटर लगदे न साढ़े ते अगस्त बिच ओह् त्यार होंदे न ते उं'दा जेह्ड़ा उस टाईम रेट बड़ा जादै बी निं होंदा पर केईं बारी केह् होंदा की बड़ा जादै होंदा ओह् टमाटर अस बड़े फायदा आस्तै उ'नेईं जेह्के न साढ़े मंडी बिच भेजदे न मंडी दा आढ़ती असेंईं बेची दिंदे न ते उत्थां बाद जि'यां होर बी सब्ज़ियां साढ़े बीन्स होंदी होर बड़ी सारियां जेह्कियां न फसलां होंदियां जि'यां अगर थुआढ़े कन्नै गल्ल करां गर्मियें दिनें अस धान लांदे न घर धान दा बी बड़ा फायदा होंदा किश चौल अस खाई ओड़दे पूरे साल बिच लग्गी दे चार त्रैऽ चार क्वांटल ते उत्थुआं बाद अगर बच्चन तां अस उ'नेईं बेची बी छुड़दे न ते बेचने कन्नै असेंगी फायदा बी होंदा ऐ बड़ा सारा प्राॅफिट थ्होंदा ऐ तां अगर कोई होर फसलै दी गल्ल करचै तां जि'यां साढ़े घर होर प्ही जौ बी लांदे होर बाजरा बगैरा एह् सारा लांदे होर इ'नेईं अस बेचदे बी है'न ते होर अगर इक्क फसल होर होंदी जेह्ड़ी गर्मियें बिच लांदे ते अस उस दा नांऽ होंदा मक्कां भारत दे बिच सारे लगदियां पर लेकिन साढ़े ग्रांऽ च बड़ियां जादै होंदियां मक्कां अस केह् करदे न के उं'दा घाऽ जेह्ड़ा निकलदा मक्कां तां पैह्लें लांदे उ'नेईं ओह्दे थमां बाद गोड्डी दिंदे इक्क गोड्डी देने कशा बाद प्ही दूई गोड्डी देनी दूई गोड्डी कशा बाद प्ही त्रीऽ गोड्डी ते भी उत्थां बाद मक्क जेह्ड़ी ऐ त्यार होंदी ऐ आस्तै आस्तै कोई नार्मल घट्ट कशा घट्ट कोई चार म्हीनै चार म्हीनै चार म्हीनै लग्गी दे उसी ते जां हू'न म्हीनै कशा बाद प्ही ओह् मक्क खाने ई होंदी प्ही अस उ'नें कच्चियें मक्कें गी कच्चियां मक्कां बी अस तोड़ा बजार भेजदे बी है'न बजार बड़ियां जादै बिकदियां न इं'या कोई पंज रपेऽ दी मक्क कोई बिकी जंदी ते प्ही उत्थुआं बाद अस आपूं बी खन्ने उ'नेंगी उत्थुआं बाद प्ही पकदियां अस उ'नेंगी बढदे बड्ढियै बाद प्ही उ'नें मक्कें ई अस केह् करदे के उं'दे जेह्ड़े कचैड़ होंदे बाहरां ओह् कढ्ढदे ते उत्थुआं बाद प्ही अस केह् करदे अपने अंदरें आह्नदे केह् आह्नदे जेह्का सुकांदे सुकाने बाद भी निक्के निक्के दाने होंदे सूरज दे दाने अलग ते प्ही ओह् अस मक्कां ओह् पाई ओड़दे कोई इक्क कोठारी हू'न जां कोई पैप होंदा बनादा जां कोई कोह्ल शोह्ल बगैरा जेह्का लैता आंदा कि'न्ना हारा होंदा ओह्दे बिच पाई ओड़दे ते प्ही अस उत्थां बाद उ'नेईं मक्कें ईं सैल्ला जेह्कियां सर्दियें दे टाईम साग ते ढोडे कन्नै खंदे बी है'न ओह्बी इक्क बड़ा अच्छा फायदा होंदा असें उत्थुआं अगर अस मक्कां बची जंदियां न साढ़े कोला की के ठंडू दे दिन द'ऊं त्रैऽ तोड़े गै खलोंदे ते उ'नेंं अस प्ही बेची ओड़दे जादै कशा जादै ते पंज चाली तेरियां मक्कां जेह्ड़ियां बेचने ई होई जंदियां ओह्दा बड़ा जादै फायदा होंदा अस एह्दे होर बी असेंगी फसलां होंदा बड़ा फायदा होंदा